हेलो हाँ जी बोलिए जी नगर निगम के जल का डिपार्ट्मेन्ट में बात हो रही है बोलिए सर ऐक्चूअल में क्या है कई थोड़ा सा बाढ़ के वजह से क्या है की कुछ पम्पस वगैरह प्रोपर काम नहीं कर रहे हैं तो इस कारण क्या हो रहा कि जो हमारे पानी की जो सप्लाइ है वो कभी कभी रात कि वजह से सुबह आ रही है या हो सकता है सुबह कि सप्लाइ हम आपको दोपहर में भेज रहे है जिसके कारण टाइमिंग भी चेंज हो चुका है और काफी जगह पर दो दो तीन तीन दिन में पानी पहुँच रहा है नहीं नहीं सर आपकी जो प्रॉब्लेम है उसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ पर अभी थोड़ा सा है क्या बाढ़ की प्रॉब्लेम चल रही है तो कई जगहों पर क्या है कि पम्पस के ऊपर पानी आ चुका है पूरा पम्प के लेवेल के ऊपर चल रहा है तो इस कारण क्या है कि सप्लाइ थोड़ी सी रुकी हुई है तो आपके यहाँ पर पानी की प्रॉब्लेम चल रही है आप मुझे थोड़ा देर बताइए मैं नोट डाउन कर लेता हूँ आप किस जगह पर किस जगह से बात कर रहे तो एक बार नोट डाउन कर जी जी एल आई सी स्क्वेर पर कहाँ पर मतलब पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम क्षेत्र से क्या कालोनी का नाम बता दीजिए थोड़ा सा अपनी कालोनी सिंगापूर टैउन्शिप कि बात कर रहे जी जी मैं वहाँ के समस्या आप के ही में लिख लेता हूँ पानी जो बंद आ रहा है सर अभी बाढ़ की वजह से दिक्कते चल रही हैं तो कुछ ट्रीट्मन्ट प्लांट हम लोगों के क्या है कि खराब भी हो चुके हैं अभी उनका भी अभी अपग्रडेशन ही चल रहा है वो कुछ जो प्लांटस हैं हमारे उसमें काम चल रहा है कि उसको पानी को प्युरिफाइ कर कर दिया जाए और वो अपना क्वालिटी है उसको मैन्टैन करनें की कोशिश कर रहे हैं हम सर अभी थोडा पंद्रह दिन का प्रोसेस लगेगा अपग्रेडेशन का तो बिलकुल आपको पानी सप्लाइ भी टाइम पर मिल जाएगी और आपको क्वालिटी भी मिलेगी सर पानी में बिलकुल सर मैं माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए पर थोड़ा सा आप पंद्रह दिन का समय दे दीजिए समय अवधि में आपका काम कम्प्लीट हो जाएगा सर थोड़ा सा समस्या आ रही है पम्पस वगैरह में मैंने भी बात करी है काफ़ी टाइम उन लोगों को फटका लगे फटका लगा से होगा कुछ नहीं सर अब बताइए वो तो बाढ़ जो है वह नेचुरली आती है जो भी चीज़ें आती हैं नेचुरल प्रोसेस है प्राकृतिक है सर आप या मैं कुछ भी कुछ नहीं कर सकते कूदो में कुछ नहीं कर सकता जी जी बिलकुल ओके ओके सर थैंक यू